पहले के लोग थे जो अपना कर्तव्य और धरम के साथ ही रहते थे और पूजा पाठ और कीर्तन भजन के साथ ही करते थे और अब के लोग हैं जो बच्चे सब जो हैं सो गेम और किरकेट और मतलब जो आदि हैं जो भी हैं सब खेलते हैं इधर उधर बच्चे सब खेलते रहते हैं और पहले के जो लोग थे वह अपना पूजा पाठ और कीर्तन भजन के साथ ही रहते थे अब के लोग जो हैं सो बच्चे सब पहले के बच्चे सब थे हम सब रहते थे बच्चे में अभी भी हम सब बच्चे में रहते हैं तो मतलब खेल रहते हैं हमसब बस सब पूजा पाठ और धरम और कर्तव्य के साथ ही निभाते हैं पहले लोग थे जो अपना पूजा पाठ और धरम सबके साथ करते थे और पूज कीर्तन भजन और सब भजन गा गायक आता था पहले के लोग को भजन करते थे कीर्तन करते हैं अष्टयाम मनाते हैं और पूजा पाठ सब अष्टयाम करते हैं और पूजा भी करते हैं सब कर करके सब पहले के लोग थे जो अपना सब कर्तव्य करते थे जो पूजे पाठ सब चीज़ अष्टयाम करते थे अबके जो बच्चे सब हैं इधर उधर करते हैं और गेम उम खेलते हैं मोबाइल चलाते हैं पहले के जो थे सब लोग सब धरम की ओर बढ़ते थे अब के जो है सब इधर उधर करते हैं बच्चे सब गेम उम खेलते हैं और पहले के लोग थे वह अपना कीर्तन भजन में लगे रहते थे कीर्तन भजन में लगे रहते थे अपना बच्चे सब अब के जो बच्चे हैं जो इधर उधर करते हैं और इधर उधर कर करके गेम उम मोबाइल यह सब चलाते रहते हैं पहले के जो लोग थे वह बहुत ही अच्छे लोग थे बहुत ही सन सभ्य लोग थे अब के जो है जो कुछ भेदभाव नहीं है पहले के जो लोग थे सो अपना धरम और कर्तव्य के ही साथ निभाते थे जो सबके साथ करते हैं धरम और कर्तव्य ही साथ ही रहते हैं पिछले पिछले लोग थे कि वह भी अपना पूजा पाठ और आचरण के साथ ही रहते थे अब के जो है सो बहुत ही बच्चे सब हैं जो इधर उधर करते रहते हैं सब पहले लोग अब नहीं है यह सब बनते थे अब पूजा पाठ और धरम की ओर पहले लोग सब चलाते थे अब नहीं चलाते हैं अब तो बच्चे सब इधर उधर करते हैं सब पूजा पाठ की ओर नहीं रहते हैं धरम और पिछले लोग थे जो अपना पूजा पाठ और सम्बोधित करते थे और जब अपना धरम और कर्तव्य के साथ ही निभाते थे कीर्तन भजन सारी सारी रात सब जाग करके पहले लोग थे सब जाग करके कीर्तन करते थे भजन करते थे भगवान को अपना अपरा प्राण प्रतिष्ठा से अस्थापित करते थे और अस्थापित करने के बाद भी वह सब रखते थे और पूजा पाठ के सम्बोधित सभी शरण में करते थे और प्रसाद भी बनाते थे भर रात जाग करके सब अपना कीर्तन भजन और सब चीज़ अथी अस्थापित करते थे भगवान को भी मानते थे अब के जो बच्चा सब हैं सो इधर उधर करते रहते हैं कोई कोई आप लोग अथी नहीं है पहले लोग थे जो सब अपना पूजा पाठ और सबके साथ करते थे और धरम और कर्तव्य सब निभाते थे पिछले लोग जो हैं सो बहुत ही अच्छे लोग थे सब कीर्तन भजन और सब करते थे कीर्तन भजन सब करते थे और वह अपने सबके साथ मतलब सब सब उस टाइम सब समाधि समाज के आदमी आ करके बुला करके कीर्तन और भजन सब करते थे सबके साथ ही निभाते थे कीर्तन भजन और सबके साथ पूजा पाठ सब करते थे कोई भी पर्व आता था तो पूजा पाठ के सब सब साफ़ सुथरा अपना करते थे अब के जो बच्चे सब हैं जो इधर उधर करते हैं और गेम उम खेलाते हैं खेलते हैं पहले जो लोग थे सो अपना पूजा पाठ और सम्बोधित अपना आगे की ओर बढ़ती थी जो कहा जो भी पबनी पूजा है या कोई त्योहार है सब निभाते थे अब जो है बच्चे सब इधर उधर करते हैं और निभाते भी नहीं हैं बच्चे सब खेल खेलते कूदते हैं इधर उधर पहले जो लोग थे वह अपना बहुत ही शिक्षित और बहुत ही अच्छे थे जो अपना पूजा पाठ के साथ ही निभाते थे पहले लोग थे जो कीर्तन भजन और अष्टयाम यह सबके साथ ही करते हैं कोई भी भगवान को अस्थापित करते हैं तो अपना अष्टयाम पूजा पाठ के साथ ही करना चाहिए वह अक्षित और शिक्षित भी होते हैं स्वस्थ भी रहते हैं सबके साथ ही मनाते हैं अपनापन करके सब पहले लोग थे जो पूजा पाठ और कर्तव्य और सबके कर्तव्य और धर्तव्य सब सब सम्बोधित करती थी अपना मना करके वह अपना सबको समाज समाज के लोग मँगवा करके पूजा पाठ कराए और अथी अब के जो बच्चे लोग हैं वह सब इधर उधर करते ही रहते हैं वह अपना कुछ गेम उम चलाते हैं मोबाइल चलाते हैं खाली मोबाइल के पीछे सारे बच्चे लगे रहते हैं पहला लोग थे वह उसको उतना पूछने उछने नहीं आता था मोबाइल के बारे में चाहे कुछ चीज़ का अब कोई धरम और कर्तव्य सब निभाते ही रहते हैं अपना कोई नहीं करते हैं पहले लोग थे जो वह अपना अस्थापित करती थी भगवान को तो अष्टयाम कीर्तन भजन सब बाजा उजा के साथ कर करके सब अपना बाजा और सब करते थे अस्थापित करते थे भगवान को भी पिछले लोग थे जो बहुत कीर्तन भजन सब करते थे अपना वह कर करके सब अस्थापित करते थे वह अस्थापित कर करके भगवान सब प्रसन्न हो जाते हैं